हमरा सबकऽ ठेठी भाषा अच्छा लागै छै बोलैमे जइसे कि इंग्लिश बोलै छै तऽ समझमे नइँ आबै छै मैथिली बोलै छै नइँ समझैमे आबै छै बङ्गाली भी समझमे नइँ आबै छै बहुत अइसन भाषा छै कि हमरा सबकऽ बोलैमे नै सपरै छै नइँ समझै छी हमरा सबकऽ ठेठी भाषा बहुत अच्छा लागै छै जेकरा कि नीक बोलै छी बहुत हमरा सबकऽ ई भाषा बहुत ही अच्छा लागै छै